ہاں اخبار پڑھنا اچھی بات ہے اور وہ پسند بھی ہے اور پسند اس لیے ہے کیونکہ دنیا کی بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہے جو ان لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے کچھ کچھ چیزیں تو وہ اخبارات سے معلوم چل جاتے ہیں اخبار سے معلوم چلتے ہیں اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں جو ویسے تو بہت نہیں ہوتا ہے موبائل اور ٹی وی وغیرہ نہیں ہوتی ہے ان کے وہاں تو ان کو یہ ساری چیزیں خبریں نہیں پتہ ہوتی ہے پھر بھی مطلب وہ ان اخبار سے وہ پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہو رہا ہے اور پھر جاب وغیرہ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان لوگوں کو اس میں بھی مل جاتا ہے اور بہت لوگوں کو اسی اخبار کی وجہ سے ان لوگوں کو جاب بھی مل جاتی ہے اور میگزین میگزین بہت ساری میگزین ایسی ہوتی ہیں جو پڑھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور کچھ اچھی لگتی ہے جو مجھے پسند ہے میں وہ پڑھتی ہوں اور اس لیے مجھے یہ یہ چیزیں پسند